तां में अपनी के सी च लिमिट बना दी ही ओह्दे उप्पर लोन लैता हा उ'नें मेरी इक पॉलिसी बी करू उड़ी कन्नै कन्नै पॉलिसी जेह्की इंश्योर कीता उ'नें पी एन बी मेट लाइफ दा जे एंड के बैंक बिच इंश्योर चला दा ऐ ओह् उ'नें कीता ते फिर ओह् बड़ा आखेआ के ठीक लग्गेआ पर इ'यै हा कि ओह्दे बिच पैसे बड़े कटोंदे हे जि'यां सालै पैसे कटोंदे ओह्दे च पंजाह्ं ज्हार रपेआ ते ओह् कोई सत्त साल तक पैसे देने फ्ही उ'त्थुआं बाद बी पंज त्रैऽ चार साल बलगना उ'नें ई तैलूं पैसे ओह् डबल होंदे ते ओह् बड़ा मुश्कल लग्गेआ मिकी नेईं ठीक हा पर इ'यै हा कि पैसे बड़े देने पौंदे हे ते फिर में बैंक मैनेजरे ई आखेआ की इसी बंद करूड़ लेकिन उस बंद निं कीता ऐ उस आखेआ सर तुस चलाई सकदे असानी कन्नै मजै कन्नै चलाई सकदे इसी ते में एह् अपना शुरू करूड़ेआ भी जि'यां होर क्रेडिट कार्ड उप्पर इक लिमिट होंदी ओह्बी लैती उं'दे कशा होर बी बडे़ सारे में इक चेक बुक बनाई चेक बुक बी मिकी बैंक चा थ्होई ते इक इंश्योर आह्ली पॉलिसी उं'दी होर ही जेह्की ओह् मैक्स लाइफ दी ही ओह् बी कराई ओह् कराना फायदा इ'यै ऐ के कल गी अ'ऊं मरी जां अगर तां ओह् मिकी मेरे परिवार गी बड़ा फायदा होई दा ओह्दा जि'यां मेरे बच्चे वाइफ बगैरा उ'नें ई शैल फायदा होई दा ओह्दा ते ओह् अपनी अपने जिंदगी बारे जीऽ सकदे पढ़ी सकदे होर बी बड़ा सारा गुजारा अपना करदे करी सकदे ते क्रेडिट कार्ड जेह्का होंदा ओह् अगर होऐ ते ओह् बी ठीक ऐ बाकी लोन तां लोन इक बारी में मकानें आस्तै बी लैता हा बैंक चा ते ओह्दा ई एम आई जेह्डी होंदी ओह्दी किस्तां जेह्कियां म्हीने म्हीने भरना पौंदियां तो ओह् में ओह् भरियां हियां ते उ'त्थां बाद फिर म्हीने बाद खत्म होनियां अजें पिछले हा पिछले म्हीने ओह् किस्तां खत्म कीतियां कीतियां हियां बैंक दियां